जब मैं मुंबई गया था वहाँ के लोग मराठी बोलते थे तो मैं वहाँ सबसे अच्छा जगह मुझको जुहू लगा जुहू वहाँ गए थे नदी के किनारे दरिया के किनारे वहाँ दोस्त लोग थे अच्छे से एकदम माहौल अच्छा था वहाँ के लहर उस समुद्र की लहर अच्छा लगा हमको वहाँ पर बैठ कर दो तीन घंटे मजे लिए हम लोग वहाँ पर आराम से चिप्स वो सब पॉपकॉन खाते हुए आराम से हम लोगों की टाइम कब बीत गई पता भी नहीं चला अच्छे से वहाँ जाकर हमको बहुत अच्छा लगा वहाँ एक चीज ज़्यादा ही अच्छा लगा जब वहाँ कोई आता था तो रीस्पेक्ट देके बात करता था हर एक चीज अच्छे से किया करता था वहाँ जाने से ये सीख मिली कोई भी कितना भी बड़ा हो चाहे जहाँ मिले चाहे अच्छा प्लेस हो चाहे खराब प्लेस बस उसको रीस्पेक्ट से बात करें अगर वो तो हर एक चीज अच्छा लगता है और मैं एक बार और गया था संगम तीर्थ यात्रा जहाँ सब जाते हैं वहाँ पर गया था वहाँ पर भी बहुत सुंदर अच्छी जगह है वहाँ जाकर सब लोग स्नान करते हैं गंगा स्नान करने के बाद यहाँ माघ मेला भी लगता है मेला में इतना ज़्यादा भीड़ रहता है इतना ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ से बाहर विदेशी लोग आ आते हैं नहाते हैं नहा के यहाँ की सभी मतलब मंदिर मस्जिद में पूजा करते हैं पूजा करने के बाद वो लोग भी हिन्दी संस्कृत कल्चर अपनाते हैं वो लोग हर एक कंट्री में जाते हैं बहुत फोरेनर यहाँ आकर अपना मतलब दान में जो देना होता है दान भी करते हैं वो लोग फ़ॉरनेर फोरेनर को सब लोग उल्टा सीधा बोलते हैं बट वो लोग होते नहीं है बहुत अच्छे दिल वाले होते हैं नेक होते हैं वो लोग भी हाँ नए पुल पे और बाकी सब जगह घूमते हैं हम एक बार पहाड़ पे गए थे क्या कहते हैं कुसियारा फाल वहाँ पहाड़ पे झड़ना अच्छा से गिर रहा था बहुत अच्छा सुंदर वहाँ पर क्या कहते हैं घूमने लगा टहलने लगा बहुत अच्छा था मैं और मेरे दोस्त लोग गए थे उस पहाड़ के वहाँ झरने पे नहाए और उसके बाद पूरा दिन वहाँ पर टहले थोड़ा जंगल एरिया टाइप था पर्यावरण उधर की एकदम शुद्ध थी एकदम अच्छे से वहाँ पर हम लोगों ने रात को लिट्टी चोखा लगा आराम से खाए खाना वुना पीना खा के उधर से तब रात को निकले थे वहाँ जाने से यह एक सीख पर्यावरण को कभी गंदा ना करें क्योंकि पर्यावरण हम लोगों के लिए ही है हम लोगों को सांस लेते हैं तो उसे दूषित हमारा ही शरीर होता है हमको ही नुकसान पहुंचता है जल प्रदूषित ना करें क्योंकि वहाँ जब हम लोग गए थे कुसेरा फाल तो वहाँ की जो पानी थी एकदम साफ थी पर्यावरण एकदम शुद्ध था